मूंखे रोटी ठाहिण में ॾाढो मनु थींदो आहे मतिलबु लॻंदो आहे ॾाढी मां उहो आहियां ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे की मां सुठे सां रोटी ठाहे बढ़िया सभिनी खे सुठे सां खारायां ॾाढो सवादु हुजे पोइ भले ई मूंखे थोरो सो टाइम लॻी वञे लेकिन मां रोटी चाहींदी आहियां की हर कंहिंखें मतिलबु ॾाढो ख़ुशि थी वञे भई वॾनि खे जीअं मुंहिंजे घोठ खे मुंहिंजे साउ साउरनि में जीअं वॾनि खे लॻंदो आहे सिंधी भाॼियूं हुजनि पोइ मां उन्हनि खे बेक़ाइदा सुठे सां ठाहियां ऐं ॿारनि खे खपे थोरो सो ॿाहिरियों वांगुरु जीअं नाश्तो चयो फास्ट फूड खपनि त उन्हनि जो बि चवंदी आहियां उन्हनि जी बि थोरी इछा जी पूर्ति कयां लेकिन ईअं कोशिशि कंदी आहियां की सवादु बेक़ाइदा उहो बि ख़ुशि थी वञनि उहो बि खुश थी वञनि भले ई मूंखे थोरो सो टाइम लॻे लेकिन हुन जे मन जो हुजे भई ईअं न की सुभाणे हुननि खे नथो वणे या उहो चए थो त हीअं न कर या हिन जे मन ई कर पोइ भले ई टाइम लॻे त इन जे करे जेतिरो थी सघंदो आहे मां ॾाढी सुठे सां टाइम ॾेई बेक़ाइदा सिंधीअ जो बि वॾनि जी बि ऐं ॿारनि जी बि ॿिनी जी इछा अनुसार पोइ पंहिंजी रोटीअ में टाइम ॾींदी आहियां पर इहो आहे की जेमहिल हाणे लॉकडाउन जो समय हुओ तेमहिल ॾाढी थोरी हुई दिक़त पोइ भई भाॼीयुनि जी हुई वठी अचण जो सामान हाणे ॿारनि जो बि पूर्ति करिणी आहे वॾनि खे सिंधियूं भाॼियूं खपनि असांखे जीअं थोरो आहे घर जी भाॼियूं सेअल इहा पर इहो बि असां थोरो कठिनाई जो सामान जो घर में जेतिरो अरेंज हुओ मां करे उन्हनि खे बि खाराई ॿारनि जी बि कई थोरी दिक़त हूंदी हुई भई केमहिल घर जा बि कम थी विया हुआ ॿारनि जो बि हुओ वॾो परिवार पर तॾहिं बि जेतिरो थी सघियो थोरो पाण खे करे मां इहो पूरो टाइम ॾिनो की भई उन्हनि खे बेक़ाइदा ख़ुशि करे सघां ऐं मां जेतिरो थी सघियो उन्हनि खे हर प्रकार जो खाधो ॾिनो मां